हैलो हां तुसें आखेआ हा असें मकान बेचना ते तुसें फ्ही तुस सनाओ कि'न्ने भाऽ रखना तुसें बड्डे मालक तुस गै न फ्ही कि'न्ने भाऽ दा बेचना मकान तुसें बीह् ज्हारा दा बेचना त्रीऽ ज्हारा दा बेचना चाली ज्हारा दा हैलो कि'न्ने मकान तुस कि'न्ने भाऽ दा बेचना मतलब कि'न्ना बेचना तुसें कि'न्ना बेचना में तुसें साढ़े ने गल्ल बात होई ही कल परसो कि मकान इ'न्ने दा बेचना ते आ'ऊं तुसें गी सनानी कि पंजाह् सट्ठ सत्तर गै देई सकनी कि'न्ना लैना तुसें त्रीह् ज्हार दा मकान थोह्ड़ा कट्ठ करो बड़ा गै जादा कित्ता इ'न्ना हारा मकान ते त्रीह् ज्हार दा मकान बेचना तुसें ओह् नेईं जरो थोह्ड़ा करो जरो गरीब बंदे कुत्थु'आं इ'न्ना करगे अस ना ना अस थोह्ड़ा घट्ट करो नीं फ्ही जिसलै साह्ब दूंगी थोह्ड़ा मुश्कल रेयात होई आग थोह्ड़े जोड़ने होन ते बड़ी मुश्कल ऐ नेईं नेईं जरो अस थोह्ड़ा इ'यां घट्ट करी ओड़ो थोह्ड़ा इ'यां होइया मकान जुगड़े लैने आस्तै होई आचे अस बी थुआढ़े ने में कल गल्ल कीती ही महां में इ'न्ना केह् इ'न्ना नीं देई सकने अस थोह्ड़ा घट्ट गै देई सकने अस नत्ती ज्हार थोह्ड़ा ते घट्ट करो मड़ो पंदरां रक्खो दस रक्खो इ'न्ना थोह्ड़ी ना इ'न्ना नीं होंदा साढ़े कोला तां हैं पंदरां ज्हार च नेईं होंदा तां थोह्ड़े गरीब बंदे नूं करियै ते चलो थोह्ड़ा हारा साढ़े आस्तै हैं करी ओड़ो पंदरं तक पचुंजा ज्हार तक ना ना जरो नेई नेई जरो असें लैनी थोह्ड़े कोलां तुस इ'यां गुस्सा नीं होवो देगे थोह्ड़ा ठाई जां पंजी ज्हार रपेआ पंजी ज्हार पेआ बड़ा अच्छा फ्ही तां ठीक ऐ फ्ही दिक्खगे अस